मूंखे लिखण जो शौक़ु आहे घणो हुओ जंहिं महिल मां वांदो वेठो हूंदो आहियां फ्री एकांत में वेठो लिखंदो आहियां हो जेको बि लिखंदो कंदो आहियां वरी उन खे मां हिकु दफ़ो पढ़ंदो आहियां वरी जे मूंखे उन में सम्झ में आहियो का सिट नथी बराबरि आहे या कुझु बराबरि कोन्हे इन में कुझु चेंजिस करणी आहे वधारो सुधारो करिणो आहे त फाड़े करे मां वरी मां ॿियो कंदो आहियां वरी उन खे चङी तरह सुठे नमूने वेही लिखी करे ऐं पंहिंजो जेसि ताईं संतोष न थींदो आहे तेसि ताईं मां उन खे फाइनल न कंदो आहियां पोइ भले उन में ॿ टे दफ़ा मूंखे महिनत बि करणी पए टाइम बि विझाइणो पए एकांत में वांद काई वो वांद काई हूंदी आहे ओॾी महिल वेही करे लिखंदा आहियूं ऐं सुठे नमूने पोइ जेसि ताईं फाइनल थींदो आहे पोइ ई उन खे उन ॻाल्हि खे पोइ मां कंदो आहियां बाक़ी हिन ॻाल्हि जो मूंखे शौक़ु घणो ई आहे